हैलो नमस्ते केह् हाल ऐ तुं'दा बस ठीक ठाक होर तुसें कि'यां फोन कीता फ्ही अज्ज अच्छा अच्छा तुसें किन्ने दिन दी छुट्टी चाहिदी ही दो दिन दी तुसें ऐप्लीकेशन लिखी कल इक कम्म करेओ अपने बच्चे हत्थ ना अपनी ऐप्लीकेशन लिखयै भेजेओ होर उप्पर ना अपने साइन बी करेओ ते तुसें कुद्धर तुसें केईं दूर जाना ऐ अच्छा अच्छा ते चलो कोई गल्ल निं होर इक इक गल्ल दा खास ध्यान करेओ जेह्ड़ा इं'दा होमवर्क होगा ना ओह् उनें ई कापी उप्पर मतलब पूरा कराई ओड़ेओ ठीक ऐ में इं'दी डायरी उप्पर लिखी देगी तुसें ई ठीक ऐ ठीक ऐ होर एह् पढ़ी हां ऐप्लीकेशन बोलो अच्छा अच्छा होर उप्पर अपने साइन शैल जरूरी कन्नै लिखेओ ते कन्नै डेट बी पाई लैएओ तुसें कोह्ड़े कोह्ड़े कोह्ड़े दिन छुट्टी चाहिदी ठीक ऐ ओके